बिहारमे तऽ वैसे कए ढङ्गके भाषा बोलल जा ला छै जैसे पूरबके ओर मैथिली भाषा बोली हऽ आओर पश्चिमके ओर भोजपुरी जैसे चम्पारण हो गेलौ ओइसे भोजपुरी बोलत तऽ ई पूरबमे हो गेलक दरभङ्गा हो गेलक मैथिली अऽ दरभङ्गा साइड मैथिली बोलल जाइए आओर हमनी सभ इधरसेँ भै गेली सीतामढ़ी तरफसँ तऽ इधर हमीसभ ठेठी बोलैए तऽ हमीसभ बोलि लै छी भाषा सब एके लेकिन थो थोड़ा टोन अलग हो जाला हमनीके तऽ हमनी सभके एक तरहसँ बात होइए कहीं पर कहीं पर मिल गेली हमनीसभ तऽ दोसर दोसर जिलाके आदमी मिल गेली तऽ हमी सभके ई पता चलि गेल कि कहाँसँ हय जैसे अथि चम्पारण साइडके लोग बोललक भोजपुरी बोललक अहाँ केना छी अहाँ की करै छी आओर ई आओर भोजपुरी बोललक चम्पारण साइडके लोग बोललक हम तोराके देखा देम केना की खैली अऽ हाँ केना बानी ई सभ भेल तऽ ई भोजपुरी भाषा भे गेलक तखनि सुनके हमसभ पहचानि लेली कि अथि चम्पारण साइड सभ भोजपुरी बोलैए आओर मैथिलीवला सभ भऽ बोललक केना खैली की कैली की कैली अथि हम नहि जायब नहि जेबै हाँ भज ओइसे तऽ मैथिली भाषामे बहुत मिठास होला तऽ हमसभके मैथिली भाषा ही नीक लागेला तऽ अइसे हम पहचान लेली कि इधर दरभङ्गा साइडके हय मधुबनी साइडके हय आओर हमी सभके ये सीतामढ़ी टाइपके तऽ हमनी सभके भाषा जादा वज्जिका वज्जिका ही बोलल जाला हमसभ वज्जिका ही जादा बोलली तऽ हमसभके ओ लोग भी पहचानि लेलक लेकिन